मैं गाँव में रहती हूँ और यह हमारे गाँव में जिस तरह से दीपावली मनाते हैं में आपको उस बारे में बताती हूँ पहले हम घर की सफ़ाई करते हैं उसके बाद हम घर का आँगन लीपते हैं और उस पर रंगोली बनाते हैं हमें यह त्यौहार पाँच दिनों तक लगातार मनाते रहते हैं